मुंहिंजे अनुसारु योग जो नियमित अभ्यासु करण सां हिकु त सुठी आदत ठहे थी आदत ठहण खां पोइ रोज़ु योगु करण लाइ पाण किथे वञूं था किथे मैदान में किथे बग़ीचे में त उते योगु करण खां ॿिया बि घणे माण्हू अचनि था त उन्हनि माण्हुनि खां धीरे धीरे ॻाल्हाइणु थिए थो त इन बहाने पाण हिकु समुदाय खां जुड़ूं था पाण अगरि योगु न कंदासीं मोबाइल हलाईंदासीं मुबाइल थियो या घणेई ॻाल्हियूं आहिनि त उन में छा आहे पाण समाज खां कटिजूं था समाज खां पाण अलॻि था थियूं त इन बहाने पाण समाज खां जुड़ूं था समुदाय सां जुड़ूं था त योगु करण में ॾाढा फ़ाइदा आहिनि हिकु शरीरु सुवस्थ बि आहे मन खे शांति आहे एकाग्रह आहे माण्हू ध्यान में लॻी सघे थो त योग जा कुलु मिलाए करे समाज में जुड़ण जो फ़ाइदो आहे